पहिरियां जे ज़माने में रसोई करण लाइ हेॾियूं सुविधाऊं न हुयूं चुल्हे ते कंदा हुयासीं रोटी ऐं कोयला ॿारे सिगिरी ॿारींदा हुआ जेकी जाम तकलीफ़ ॾींदी हुनखां पोइ इश्टोप आया इश्टोपनि में बि असांखे पिन हणणी पवंदी हुई ऐं हुनखे फूकिणो पवंदो हुओ ऐं तकलीफ़ थींदी हुई ऐं घणो समय लॻी वेंदो हुयो हिनखां पोइ गैस आयो ॿिनि चुल्हनि वारो टिनि चुल्हनि वारो चइनि चुल्हनि वारो उन असांखे आसानु करे छॾियो रोटी करणु करे समय घणो बचे थो हिनखां अलावा पहिरां वॾा गुंडा हूंदा हुया जंहिं में असां मसालो कुटींदा हुआसीं त तकलीफ़ थींदी हुई हुनजे जॻह ते हाणे हैंड ग्राइंडर अची वियो आहे मिक्सर अची वियो आहे हुन में कमु फटाफट थिए थो थिए जल्दी बि थो थिए बसरु कटींदा हुआसीं त हथनि अखियूं मां पाणी वहंदो हुयो ऐं हाणे बसरु कटण जो बि गैजेट अची वियो आहे जेको जेसां आसानी सां बसरु कटिजी थो वञे मसालो बि पीसिजी थो वञे मिर्च कटण जे करे असांजा हथु सड़ंदा हुआ त हाणे मिर्चनि जो बि कटणु लाइ सांचो अची वियो आहे मिक्सर में फ़टाफ़ट ग्रील ग्राइंड थी थो वञे पियो इनकरे असांजो समय बचे थो पहिरां दालि असां मंधीरअड़े सां मेटींदा हुयासीं त जाम महिनत लॻंदी हुई समय बि घणो लॻंदो हुओ उहा दालि हाणे असां मिक्सर ग्राइंड ग्रा हैंड ग्राइंडर सां पीसिंदा आहियूं त समय बची वेंदो आहे ऐं पहिरां सुपिरीअ में रोटी कंदा हुयासीं त रोटी ठहण में जाम देरि लॻंदी हुई ऐं हाणे कूकर अची विया आहिनि कुकरनि में जल्दी थी वञे थी रोटी ऐं आसानीअ सां दालि भी सिझी वञे थी जेके पहिरियां उपकरण हुआ उहे चङो समय खाईंदा हुआ हाणे जा नवा उपकरण आसानु आसानीअ सां कमु करे था सघनि ऐं समय बचाइनि था ऐं लेड़ीस खे वधीक तकलीफ़ बि नथा ॾियनि रोटी बि जल्दी थी वञे थी ऐं आसानीअ सां थी थी वञे ऐं हथ में वधीक तकलीफ़ नथी थिए वधीक तकलीफ़ नथा ॾियनि असांखे इनकरे रंधिणे में इहे उपकरण ज़रूरी आहिनि जीअं त कूकर हैंड ग्राईंडर ऐं मिक्सर पहिरां जा जेका उपकरण हुआ उहा वधीक तकलीफ़ ॾींदा हुआ हाणे जा उपकरण असांखे आसानु था करनि कमु खे आसानु था करनि अटो ॻोएण जी मशीन आहे उहा बि सुठी आहे मिक्सर बि सुठो आहे मिक्सर में मसाला वधीक जल्दी था पीसिजी वञनि टमाटो पीसिजी थो वञे बसरु पीसिजी वञे थो हैंड ग्राइंडर सां साई भाॼी पीसिजी वञे थी दालि पीसिजी वञे थी इनकरे असांखे घणी आसानी थिए थी